कठुऐ च इक बड्डी ही मैगज़ीनां न पर उंदे कोला दा होर बी बड़ी जादा मैगजीनां न जिंदा नांऽ ऐ ग्राह् शोभा अमर उजाला सरिता प्रतियोगिता दर्पण चंपक मनोहार क्हानियां सत्य कथा इंदे बिच्च जेह्की सारें शा सैल मिगी लगदी ऐ ओह् ऐ अमर उजाला अमर उजाला साढ़े तक बड़ियां ही शैल शैल कहानिया पज़ांदी ऐ स्हानू बड़ी ही जादा जादा खबरां दिंदा ऐ और बड़ियां ही शैाल सैल खबरां दिंदा ऐ अमर उजाला दे स्हानू बड़े ही जादा मैगज़ीन दे फायदे न जियां अमर उज़ाला स्हानू हर इक जगह दी जानकारी पजांदा ऐ जिनेंगी किसे दी जानकारी दी नेईंं पता होंदा ओह् केह् करदे अमर उजाला मैगजीन लैंदे ते ओह्दे बिच्च सारी जानकारी कढदे न ते ओह् जानकारी च बच्चेआं दे बारे च लेइयै

कियां निक्के निक्के एड्डी एड्डी दूर दा उट्ठियै जंदे न खेलन जंदे न कि'यां कि'यां उं'दे परिवार उ'नेंगी उं'दा ओह् करदे न सैह्योग करदे न ते फिर उ'ऐ अखबारां पढ़ी पढ़ियै लोग कोेह् करदे अपने बच्चें गी सनांदे न ठीक ऐ उनेंगी प्रोत्साहित करदे न कि हैं एह् दिक्खो कि इयां इयां ञ्याने केड्डी केड्डी दूर पुजदे न फिर एह् स्हानू होर बी बड़ी चीज़ां दा लाभ दिंदा ऐ जियां कि जियां सोना कुदै मैंह्गी होए दा कुदै सस्ती होए दा एहदे बारे च बी दसदा कि किन्ने तोले दा होए दा किन्ने दा नेंई ठीक ऐ एह्दे तो ही स्हानू सारा कुछ पता लगदा ऐ जियां कि कुदै बी कोई बी दुर्घटना होई दी ऐ स्हानू ओह्दे बारे च बी पता लगदा ऐ ठीक फिर एह्दी स्थापना जेह्ड़ी होई ही अमर उज़ाला दी ठारां अप्रैल उन्नी सौ अड़ताली च होई ही अमर उज़ाला सारें शा शैल इक मैग्ज़ीन ऐ जेह्ड़ी इक लोग खरीदना ते पढ़ना पसंद करदे न ते एह् सारें कोला दा सस्ती ऐ अमर उज़ाला ऐ एह् हर इक दे बारे च दसदा ऐ एह् एह् पेपर गी बी उपल्बध करदा ऐ और स्हानू हिन्दी अमर उज़ाला दे बिच्च हिन्दी समाचार दिंदा ऐ और एह् साढ़ी मैगज़ीन और पत्रिकाएं ऐं अमर उज़ाला एह् इक सप्ताहिक पत्रिका ऐ और एह् एह्दे च उभारिता कीती जंदी ऐ और एह्दे बिच्च महिलाएं दे बिच्च जादा दित्ता जंदा ऐ एह्दे बिच्च कपड़ेआं दे बारे च सफलदा उंदे बारे चे जेह्ड़ी पत्रिकां होंदियां न जेह्ड़ियां बी बजट दी जुड़ी जानकारी होंदी ऐ बजट दे बारे च ओह्दे बारे च बी जानेआ जंदा ऐ ते होर अमर उजाला जेह्ड़ा ऐ स्हानू हर इक चीज़ दी खबर स्हानू बैठे बैठेदे दिंदा ऐ जियां कि लोग कुदै बी बैठदे न दुकान उप्पर तां उनैं कुछ ना कुछ समाचार चाही दा होंदा ऐ ते केइयें दे घर इन्ने टी वी नेंई होंदे हे ते लोग इक दुए दे घर न्यूज़ पेपर पढ़ियै जां मैग्जीन बगैरा पढ़ियै एह् करदे हे जानकारी लैंदे हे ते जेह्ड़ी मैगज़ीन ऐ अमर उज़ाला एह् लोग बड़ी ही शैल ऐ ते लोग इसी बड़ा ही पसंद करदे पढ़ने तांई ते बस में इन्ना गै दस्सनां चाह्नां आं